सुदाकर मामलेकर सत्यावन मामलेकर फ्रांसीस फर्नांडीस थो सुदाकर कांबळी रमाकांत बोरकर शशिकांत पुणाजी शशिकला शिरोडकर कल्पना मामलेकर कमलाकांत बिच बिचोलकर दामोदर मावजो भालचंद्र गांवकार अरुण पेडणेकार रमेश पालेकर सुरेश बांदोडकर मुकेश शिरगांवकर राजायी चावडीकर सुरज कासकर प्रतमेश मामलेकर आदीप मामलेकर महेश गावडे उदय बोरकार सुभाष फळदेसाय प्रमोद सावंत मावीन

थोमस स्टिफन सेवियर डिसोजा रोजालिना कार्नाडो

विलयम डिसोजा

कांती कासकर

कमल नायक प्रदीप नायक मोनाली नायक मागीर

दिनेश पालीकर लक्ष्मण सावंत किर्ती मामलेकर बानुदास मामलेकर उदय नायक प्रेमा बोरकर

मोहीत चावडीकर प्रज्योत नायक माणिक नायक सिद्दी नायक बाप्पा नायक प्राची नायक गितेश चावडीकर पिंकी नायक मोनाली नायक वर्णा नायक प्रदीप गावडे मोहन देसाय